جب کبھی گھر سے باہر جانا ہوا یا دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں یا کہیں دعوت ہو گئی یا کہیں پارٹی میں چلے گئے تو نان ویج کھانا ہم لوگ کو زیادہ پسند ہے کیوں کہ بچپن سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نان ویج گھر والے کھاتے ہیں تو ہمیں بچپن سے ہی شوقین ہیں نان ویج کا یا کہیں گھر کے اندر اگر پوری فیملی مل کے کہیں ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو ہم لوگ اچھے سے پھر نان ویج کا نان ویج کھاتے ہیں ہم لوگ سب سے زیادہ نان ویج کو پسند کرتے ہیں اور جو ہمارے رشتے دار وغیرہ ہیں تو وہ بھی نان ویج کھانا پسند کرتے ہیں جیسے چکن چنگیزی چکن قورمہ چکن بریانی قریشی کباب یہ سب کھانا ہم لوگ پسند کرتے ہیں